डाक टिकट आ सिक्का के सङ्ग्रहके विषयमे हम अपन संस्मरण कहैत एहि बातके जबाब दै छी जे एक बेर हम कामरुप कामख्या गेल रही ओतऽ जयबाकेँ बाद हम देखलहुँ ओतऽ जे विक्टोरिआ युगके पैसा लोक सभ सड़कके कातमे लऽ कऽ बैसल छलाह हम पुछलियनि जे यौ बाबु ई सिक्का लए कऽ अहाँ किया बैसल छी ओ कहलनि कि जे नहि एकरा तऽ हमसभ बेचै छी हम कहलियनि जे हिनकर की उपयोग जँ हमर अहाँकेँ संस्कृति सभ्यता से जुड़ल छै हमर अहाँकेँ पुरषा पति से ई बात जुड़ल छै हँ ओहिमे जे छै से जड़ पञ्चमके चित्र आर आर आदि आदि तऽ हम कहलियै कि जे नहि ओहिकालमे हमरा से सिक्काकेँ सङ्ग्रह करबाकेँ मनमे ई बात आयल जे नहि निश्चित तौर पर एहि सिक्काकेँ सङ्ग्रह कए कऽ घरमे राखबाके चाही चुँकि ई हमरा पुरखा पति से जुड़ल छै आइ नरेन्द्र मोदीजी मानि लिअ से बदलि रहल छथि बेर बेर टका बदलि रहल छथि सिक्का बदलि रहल छथि आर आर चीज सभ ओ कऽ रहल छथि मुदा जे सिक्का सङ्ग्रहकेँ प्रति हमर आकर्षण कही तऽ हमर आकर्षण इएह रहल जे हम ओतऽ देखलियै आओर ओहि बातमे जे छै लागै जे निश्चित तौर पर एकर सङ्ग्रह कए कऽ राखबाक चाही